گڈ آفٹر نون سر جی فلپ کارٹ کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں جی ہاں سر مجھے فیڈبیک دینا تھا میں نے آٹھ جنوری کو ایک یس سر جی ہاں میں نے فیک فیڈبیک دینے کے لیے فون کیا ہے آپ کو میں نے آٹھ جنوری کو ایک ایئر فون بک کیا تھا فلپ کارٹ پہ سر جی ہاں سر وہ مجھے چودہ تاریخ کو بہت اچھے طریقے سے آپ کے یہاں سے وصول ہو گیا ہے میں نے مجھے مل گیا ہے آپ کا پروڈکٹ اور بہت ہی اچھا میرے لیے رہا ہے میں نے اسے یوز کیا ہے جی ہاں میں نے اس کو استعمال کیا ہے وہ بہت ہی اچھا رہا اور اس کی چارجنگ پوائنٹ بھی بہت اچھی ہے جی سر جی جی سر جی ہاں میں نے فیڈبیک دینے کے لیے صرف آپ کو فون کیا ہے اوکے سر تھینک یو ویری مچ